हां जी हां जी हां जी फुल्लें दे हां फुल्ल साढ़ी नर्सरी ऐ इत्थे तुस नेईं तां नर्सरी च गै आइयै दिक्खी सकदे ओ हां ते हां जी हां जी हां गमले विच फुल्ल लाई सकदे तुस गुलाब दि'यां लाई सकदे ओ ओह्दी ते कलमां लानी पोंदियां न हां कलमां लाई लैनी गुलाब बी लग्ग लग्ग वैरायटी च न जेह्की तुसें किस्म लानी होए चिट्टा पिंक ऐ ते ओह् ऐ लाल ऐ हां जी और गुट्टे दे बूह्टे वि लाई सकदे ओ गुट्टे दा गुट्टे वि दो चार किस्म च आइंदे हां इक पीला गुट्टा आइंदा इक बड्डा गुट्टा होंदा इक इक निक्की गुट्टी होंदी ऐ हां पीली विच लाल विच वि औंदियां बराबर गै किस्मां न लाल वि बड्डा वि ऐ हां जी हां जी हां और ऐं लिली दे बूह्टे होंदे इक उस्सी आखदे काई गुलाब होंदा इक हां जी ओ दोपैह्र जेह्की जि'यां डोगरी च दोपैह्र की रानी आखदे ना जिसी हां ओह् बि बड़ी स्हेई होंदी ऐ जि'यां धुप्प चढ़ग ते उनै खिड़ना हां ते जिल्लै धुप घटी ते उ'नै बंद होई जाना बड़ी बड़ी सरियां वैरायटियां न हां जी हां जी इ'यां शोभा बधानी होये अपने गार्डन दी तुसें ते मोर पंख लाई सकदे ओ गमले विच हां रबर प्लांट वगैरा नेईं बाद विच उस्सी हटाई ओड़ना ना उदे चा हां साल दो साल त्रै साल वास्तै रोह्नदा ओ गमले विच हां जी ते रबर प्लांट लग्गी जंदा जिल्लै थोह्ड़ा बड्डा होये ते इस्सी गमले चा हटाई यै दुई जगह लाई ओड़या हां जी हां जी ए शुक्रिया जी हां जी हां जी